हा सरकारि त ॾाढो कोशिशियूं पेई करे संस्कृति जो विकास करनि ऐं हर कला में हर खेत्र में अगियां वधाइण जे लाइ ॾाढो गांव कोशिशियूं पियो करे सरकारि त कॾहिं कॾहिं और मशीनू ॾींदी आहे या जालुनि खे आहिनि

चवंदा आहिनि कि अगरि अहिड़ो को कंहिंखे कमु खोलिणो हुजे त मूंखे ॿुधाइजो असीं हैल्प कंदासीं या लोन बि वठी ॾींदा आहिनि या अधु अधु पैसे में बि ऐं शयूं वठी या हुनखे जेका बि उहो खोलींदो आहे हुनखे

खाइण पैसो लेकिनि जेके विचारा बेरोज़गार आहिनि उन्हनि खे रोज़गार ॾियण ऐं कला खे वधाइण या कंहिंजो डांस स्कूल खोले ॾियण या इहे करण घणेई आहे ऐं परोपकारी बि घणेई आहिनि